कुकुर काटलक तऽ जाय कऽ ओकरा की कयलक तऽ ओकरा लयलहुॅं तऽ ओकरा जा के गरम पानि कए कऽ ओकरा पोछि पाछि के ओकरा पट्टी आर लगेलहुॅं तकर बाद भए गेल तऽ लए कऽ हॉस्पिटल गेलहुॅं सूइया देलक सरकारी मे दस दिन चारि बेरा दौड़ू आबू तकर बाद अहाँ घामलय देलकै ओहि गार्ड के कहियौ ओहि गार्ड के कहियौ तब दै छै तऽ केना की करतै लोक गरीबे पर बहुत रंग के आफ़त आबै छै केकरो केओ देखै वला नहि मिलै छै जे कनी मुहगर रहै छै कहलक ने कहि देलक भागि गेलै कहि देलक भागि गेलै तऽ तेना तेना जाइ छै जे कहुना लोक के जीवन बीतबै छै गुद्दा निकालि देलक तब जाके ओकरा पट्टी अर तब सूइया परै छै तब जाके ठीक भेल नहि भेलै तऽ ग़रीब लोक मरऽ काटूँ आब नहि हैत